जय झूलेलाल हा हा मूंखे लॻे तो दुनिया बिल्कुलु बदिलजी वई आहे जाम टैक्नॉलोजी चेंज थी वई आहे पहिरियों मोबाइल न हूंदा हुया हाणे मोबाइल अची विया आहिनि कंप्युटर अची विया आहिनि लैपटॉप अची विया आहिनि टीवियुनि जा हेॾा चैनल अची विया आहिनि जेके घर में जेतिरा भाती न आहिनि ओतिरा सभिनि जे रूम में टीवियूं इन ओतिरा ई चैनल वधी विया आहिनि ॿार बिल्कुलु बिगड़िजी विया आहिनि पढ़ाई में त बिल्कुलु ध्यानु नथा ॾियनि ऐं टी वी मोबाइल में ईअं लॻा पिया आहिनि ॼण की दुनिया हुननि जी आहे ई उहा न माउ खे था ॾिसनि न पीउ खे था ॾिसनि माउ जो चयो था मञनि न पीउ जो था मञनि बसि पंहिंजी ज़िंदगी में पूरा आहियूं अॼुकल्ह इहे छा वॾा बि हीअंई थि विया आहिनि सभु बदिलजी चुको आहे पंहिंजा पंहिंजा रहिया ना आहिनि पराया पराया त हूंदा ई इन हू सभु पंहिंजे पंहिंजे में लॻा पिया आहिनि दुनिया में रिश्ताधारियूं सभु भुलिजी विया आहिनि माण्हू न केॾे कोई अचे थो न केॾे कोई वञे थो सभु पंहिंजे हिन मोबाइल जे करे सॼो जीवन सॼो व्यर्थ विञाए छॾियो अथऊं पर ॾाढी दुनिया बदिलियल आहे ॿार त बिल्कुलु रांधि खेॾण ई भुलिजी विया आहिनि छा थींदियुनि रांधियूं क्रिकेट थींदी आहे की कबडी थींदी आहे ऐं चटाभेटियूं थींदियूं आहिनि इहे बिल्कुलु न कंदा आहिनि सिर्फ़ु मोबाइल खणी करे पंहिंजी लाइफ़ खे बि ख़राबु कयो अथऊं गाॾियूं मोबाइल बसि ईअईं ॿारनि खे हाणे शौक़ु रहिजी विया आहिनि जेतिरो थी सघे सभिनि जा कमिरा अलॻि जेतिरा थी सघनि कपिड़ा ब्रैंडिड टायूं पाइणा आहिनि मोबाइलनि में गेमूं खेॾणियूं आहिनि सॼो ॾींहुं व्यर्थ था विञाइनि सॼो ॾींहुं व्यर्थ मूंखे वाकेई में लॻे थो की जाम कुझु बदिलिजी वियो आहे पहिरियों जेको हूंदो हुओ त त्योहारनि ते माण्हुनि खे ख़ुशियूं थींदी हुयूं होली ईंदी हुई सभु तयारियूं करे रखंदा हुआ दीवाली ईंदी हुयूं सभु तयारियूं करे रखंदा हुआ रंगोली हूंदियूं हिकु मिटु माइटनि खे सॾु कंदा हुया हाणे त उहो कुझु बि न बचियो आहे सभु ईअं ईंदा आहिनि ॾ ॾियारी बि थी वई त ख़बर न पई होली आई त ख़बर न पई लाल लोई आई त ख़बर न पई बसि ईअंईं ॾींहुं बीतिजी था वञनि जेकियूं पहिरियूं जेकियूं ख़ुशियूं हुयूं जेके पहिरों जेकियूं भाॼियूं हूंदी हुयूं जेको सवादु हूंदो हुयो जेको प्यारु हूंदो हुयो उहा सभु बदिलजी चुको आहे न उहो खाइण जो रहियो आहे मिजाज़ हाणे खाइण में सभु शयुनि जा बर्गर पिज़्जा इहे उहो आणे करे सत्यानासु करे छॾी अथऊं सभु कुझु बदिले करे असांजा जीवन खे बि अजीब ई करे छॾियों अथऊं पहिरों त विचारा माण्हुनि खे बीमारी बि न थींदियूं हाणे जेतिरी शयुनि खाइनि था ओतिरियूं बीमारियूं शूगर ॾिसो थॉएराइड ॾिसो ब्लड प्रैशर ॾिसो पहिरों त कॾहिं असां इहे ॿुधा बि न हूंदासीं की ईअं बीमारियूं बि आहिनि ऐं हिन ज़माने में जेके शयूं खाऊं था जेके ॿार आहिनि सभु बदिलिजी चुको आहे हाणे उहो ज़मानो न रहियो आहे जेको प्यारु प्रेम विश्वासु इहे सभु ॻाल्हियूं बदिलिजी चुकियूं आहिनि बसि हाणे त ईअं थो लॻे की ॿारनि खे माउ पीउ जनम न ॾिनो आहे ॿारनि ई माउ पीउ खे जनम ॾिनो आहे ॿार हाणे ईअं थी चुका आहिनि बदिलिजी चुको आहे सभु कुझु ऐं वॾा जेके आहिनि माउ पीउ खे घर में रखनि नथा उहो बि सभु कुझु चेंज थी चुको आहे सॼो ज़मानो ई चेंज थी वियो आहे वाकेई में सभु बदिलिजी वियो आहे मां त मञा थी हिन ॻाल्हि खे